गु फ्रेबुवारी जिगुजौ दाइनजिसे जिसे नभेम्बर नै रोजा बा जिब्रै अक्टबर नै रोजा द' नैजिबा डिसिम्बर नै रोजा डाइन द' नभेम्बर जिगुजौ डाइन गुजिसे